हाँ मैं एक क्रीम यूज़ करती हूँ पोंड्स की है ना तो वो क्रीम बहुत अच्छी है वो काफ़ी ग्लो रहता है क्रीम पहले थोड़ी सस्ती आती थी अब उन्होंने थोड़ी सी रेट बढ़ा दी है और ऐसा लगता है के हाँ फीस उसकी क्रीम की जो क्वांटिटी है वो भी कम कर दी उन्होंने बाकि ओवरऑल फेस पर अच्छी रहती है शाम तक ग्लो रहता है उसका और थोड़े से डस्ट वगैरह चिपकती नहीं है और ये है के हाँ वो अपन सर्दी गर्मी कभी भी यूज़ कर सकते हे उस क्रीम का ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आप सीजन में ही यूज़ कर सकते हो ये सबसे बेस्ट पार्ट है